ड्रॉइंग करण रोगन जो उपचार बि आहे हिन में मनु लॻंदो आहे त डिप्रेशन न थींदो आहे हिन उमिरि में त ख़ासि करके माण्हुनि खे डिप्रेशन या ख़ालीपन वधीक लॻंदो आहे उहो कंहिंजे कंहिं न कंहिं कम में पंहिंजो मनु लॻाईंदा आहिनि त डिप्रेशन में न वेंदा आहिनि इनकरे मूंखे ड्रॉइंग जो शौक़ु आहे त मां हुन में रंग भरंदी रहंदी आहियां ऐं आर्टिस्ट जे रूप में मां उन्हनि खां सिखंदी रहंदी आहियां ऐं अनुशासन में रहंदी आहियां उन्हनि खां उन्हनि जी कल्पना में हुन सां पंहिंजी कल्पना ठाहींदी आहियां ऐं नईं नईं शयूं उन्हनि खां सिखंदी रहंदी आहियां त मुंहिंजो बि मनु शांति रहंदो आहे ऐं डिप्रेशन कुझु बि न थींदो आहे